नमस्ते सर अच्छा किससे है सा इंसोरेंस करवाया हेल्थ इंसोरेंस कि एल आई सी का कैसा हाँ तो हेल्थ इंसोरेंस सर हमारे यहाँ हमारे देखिए हमारा जो इंसोरेंस होता तो हमारे यहाँ बहुत फैसेलटीज़ बर हमारा कहे कि हमारा टार्ट अप है जैसे कि हम लोगों का आपका हॉस्पिटल जो है कि ए आपके मुगलसराय में भी कनेक्शन बना है उसमें भी कनेक्ट है तो जो हमारे से अगर आप हेल्थ इंस्योरेंस लेते हैं सर आपको बहुत सारी फैसेलटीज़ मिलती हैं और हाँ तो ये तो सर देखिए इस्कीम के ऊपर है कैसा इस्कीम आप लेते हैं वैसा वैसा सिस्टम है सर सर ये देखिए ये अ ये अनलिमटेड इंस्योरेंस है आप हमेशा जैसे कि अब जैसे होता है कि मान लीजिए एक लिए आप कोई एक लाख का इंस्योरेंस लिए आप तो एक बार लाइफटाइम में एक बार पर्चेज करना होता है हम लोगों को इंस्योरेंस उसको रेनुअल जैसे कि सिस्टम है उसका जैसे कि फॉर इग्जाम्पल हजार दो हजार दे कर उसको हमेशा आप रीनुअल हर साल करवा सकते हैं तो इससे आपको प्रॉफ़िट ये है कि बाई चांस कभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना होता है या कुछ ऐसे आपको होता है बिमारी सुमारी या कुछ भी तो आपका कम खर्च में आपका इलाज हो पाता है जहाँ आपका

हाँ तो नहीं बिल्कुल वो क्लेम मिलेगा आपको हाँ बिल्कुल ये सब फैसेलटीज़ हैं उसमें आपको आप अभी अभी हैं कहाँ अभी तक जो भी बात मैं फोनपे कर रहा हूँ वो अगर आप फेस टू फेस आ कर बात करेंगे तो और और अच्छे से मैं समझा पाऊँगा आपको नहीं तो इसमें क्या होता है कि अगर बाइक दुर्घटना आपकी हो जाती है तो आपके एक पहले फार्म फिलअप कर जब आप इंसोरेंस लेंगे वो तो नॉमनी डाला जाता है ठीक है तो नॉमनी को जब आप डेथ करेंगे आप तो रहेंगे नहीं लेकिन नामनी को पता होगा न कि हाँ ये अब नामनी को कॉन्टैक्ट करके जो भी धनराशि होगी जो इस्कीम होता वो आपके हर जो नॉमिनी है उसको दे दिया जाता है

डेथ डॉकुमेन्टस वही आपका आधार कार्ड जो भी डिटेल आपके होगा आधार कार्ड पैन कार्ड जो जो यूर का मतलब आप तो सब ले आइएगा या पहले हम तो कह रहे हैं कि पहले आ कर हमसे मिल लीजिए आप पहले इस्कीम मेरे पास बहुत सारी इस्कीम्स हैं वो आप समझ लीजिए जो आपको बेटर लगेगा वो आ कर ले लीजिएगा बाइक इंस्योरेंस तो हम करते भी नहीं हैं लेकिन हम सिर्फ एल आई सी करते हैं और ये हेल्थ इंस्योरेंस करते हैं बाइक इंस्योरेंस के लिए तो अब चकिया में ही मिल लीजिए मेरा ऑफ़िस है